मेरे क्षेत्र में आपको विश विभिन्न प्रकार के प्रसिद्ध बाज़ार और शॉपिंग शेंटर उपलब्ध मिल जाएंगे

यहाँ की दुकानों में शॉपिंग डिपार्टमेंट इस्टोर नए परिधान जूते एड ऑन खिलौने किताबें घरेलू सामान और अतिरिक्त सामान की पेशकश इन दुकानों में होती है रेस्त्रों और कैफ़े में मॉल में खाने के ढेर सारे विकल्प होते हैं और इन खाने की जगह में फ़ास्ट फ़ूड टी कॉफ़ी जैसे ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाएंगे और इन जगहों में वस्तुओं की औसत कीमत बहुत ही कम होती है और क्वालिटी भी बहुत अच्छी होती है क्योंकि मैने इन मॉल से सामान खरीदा है और यहाँ के सामानों का मुझे अनुभव भी है तो मैं तो यही कहूंगा कि यहाँ से जो भी आप सामान खरीदते हैं थोड़ई महंगाई में ज़्यादा है लेकिन आपके यहाँ पे क्वालिटी और कीमत एकदम क्वालिटी अच्छी मिलेगी ये नहीं कि आपको सामान दे तो दिया लेकिन क्वालिटी में आपको थोड़ी गिरावट मिले ऐसी किसी बात की यहाँ पे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है आपके यहाँ पर जो भी सामान मिलेगा उच्चतम क्वालिटी का ही मिलेगा